गाँव में जब भी हम लोग शादी बियाह हो शादी बियाह करते है शादी बियाह मे अपनी वही पारंपरिक अपनी पहनना ओढ़ना उसके बाद घूमते फिरते रहना है घूमते फिरते बीच बीच में जब मौका लगता है यार दोस्त भाई इकट्ठे हो जाते है जो साथ में बैठ के उठ के क्लब इलब जाना है या पीना करना है तो साथ निकल जाते हैं कही भी बीच मे निकल गये कभी टेंट का सामान लेने गये इस बहाने निकल गये कभी किसी बहाने से गये तो उस बहाने से निकल गये सामान सब भी लेने गये निकल गये अपने बैठे बैठ के थोड़ा थोड़ा एक एक पैक लिया पैक लगा के निकल आए और उसमे भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते क्योंकि घर से ये रहती है घर से मतलब वो लोग एक तनाव रहता हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए नहीं तो हमें मालूम है तुम चार पाँच लोग यहीं बैठ जाओगे ये भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब को किसी भी तरीके से एडजेस्ट करते हुए हम सब कुछ करते है शादी के चार पाँच दिन आराम से मनोरंजन के साथ काफ़ी हर्षोउल्लास के साथ मानते है जैसे त्योहार मनाया जाते है इस तरीके से मानते है हम लोग और अक्सर बरात में जाए तो बरात मे जाए तो भी इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है इन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है या कोई हमारे बुजुर्ग हमारे मतलब तो पुरखा तो नहीं देख रहे इन चीज़ों से भी बचाव करते हुए हमको ये सब करना पड़ता है और इसी तरीके से पारंपरिक अपने समाज में उठना बैठना बना रहता है धन्यवाद